اردو زبان ایک بہت پیاری اور بہت میٹھی زبان ہیں جب ہم اردو میں كسی سے بات كرتے ہیں تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جب ہم كسی بڑے كو مخاطب كرتے ہیں تو ہم اردو میں اسے آپ سے مخاطب كرتے ہیں جب ہم ہم عمر والے سے مخاطب ہوتے ہیں تو اسے ہم تم سے مخاطب كرتے ہیں اور جب ہم چھوٹے سے كسی مخاطب ہوتے ہیں تو ہم اسے تو آپ اور تم تینوں ہی الفاظ سے مخاطب كر سكتے ہیں اردو زبان واقعی بہت پیاری زبان ہیں اور اردو زبان میں كچھ فقرے جو كہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور دلچسپ بھی ہے جیسے كہ عید كا چاند ہونا چودھویں كا چاند ہونا چاند سی صورت ہونا گلاب سے ہونٹ ہونا گھی كے دیے جلانا وغیرہ وغیرہ